جب ہم صبح کو کھیلنے نکلتے ہیں اور شام کو کھیلنے نکلتے ہیں تو میرے پاس ایک جوتوں کی جوڑی ہے ریباک کی وہ مجھے بہت اچھی فیل ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کو پہننے میں دوڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہے رننگ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور میرے پاس کرتا پائجامہ ہے لیکن کھیل کے دوران میں ٹی شرٹ اور لوور کا استعمال کرتا ہوں تاکہ مجھے دوڑنے میں رننگ کرنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو اور مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب میں لوور اور ٹی شرٹ کو استعمال کرتا ہوں رننگ لینے میں بہت مزہ آتا ہے اور شام کے وقت بھی اسی کو استعمال کرتا ہوں